कोनो ड्राइवरके बुलाबए छिऐ ऑटो बुक करै छिऐ तऽ ड्राइवरके बोलै छिऐ कहाँ छै हम अखनसँ इन्तजार करैत छिऐ तखनसँ नहि ऐलहुँ छिऐ क्या कैबे लए छिऐ जँ अखन तक नहि अबैत छिऐ की करैत छिऐ हमरा टाइम भेल छै ऑफिसके या फेर क्लास जाइके कथि लऽ लागल छिऐ कब आबै छिऐ कि करैत छिऐ जल्दी आबए